आयज सांगपाक खुबशें मनाक खंत जाता की एक पालक म्हूण जेन्ना म्हजी दोन भुरगीं प्रायमरी लेवलाचेर शिकतात आनी आमी सर्विस करतात बायल बी हावजहोल्ड आसा पूण बाकीचेंय घराची शेताबागाचीं कामां करता तेन्ना भुरगीं जेन्ना घरा येतात तेन्ना आमीय भुरग्यांक तयार करचें एक पालक म्हूण जबाबदारी आसा जेन्ना शाळेच्या पुस्तकांच्या भायर जें अवांतर तांकां गणीत परिसर अभ्यास भाशा ज्ञान वाडोवपा खातीर आमी बाकीच्या भोंवडेर वता तेन्ना थोडीं थोडीं पुस्तकां घेताले आनी तीं पुस्तकां जेन्ना आमी थंय वेळ कमी सिलेक्ट करपाक बाल साहित्य भुरग्यांचो बरो विकास जाता अशें सगळें म्हणटात वाचनांतल्यान म्हूण आमी आमचे एक जात्रेक गेले वा भोंवडेक गेले तेन्ना हीं पुस्तकां खरेदी करपाक लागले आनी मेळटा त्या टायमाक आयताराची सुटी दिवाळेची सुटी ह्या दिसांत जेन्ना तीं पुस्तकां आमी चाळपाक लागले म्हणल्यार आमी पयलीं पळोवपाक जाय त्या भुरग्यांक उपकारपाक कशीं वापरपाक दिवची तेन्ना एकादें गोष्टीचें पुस्तक तें भुरग्यांचें ज्ञान वाडोवपा खातीर तीं आमी घेतलीं तातूंत असो आमकां वायट अणभव आयलो की तीं चित्रां आसात बाबा म्हजे भुरगे पयलेक दुसरेक शिकता ताका त्यो गोष्टी आसात ताचेर ज्या पुस्तकांचो लिखाणाचो टायप आसा तो चश्मो लायल्यार लेगीत वाचूंक येना इतलें बारीक साणेन आनी पयशे कितले चाळीस पन्नास साठ रुपया एका पुस्तकाक तातूंतल्यान ज्ञान कितलें झिरो गोष्टीची पुस्तकाच कवरां सुंदर दिसतात तिंवूय बी ना आनी प्रिंट जें आसा तें भुरग्यांनी चश्मा लावन शिकोवपाचें इतलें वायट पद्दतीचें सांगपाक सुद्दां बरें दिसना गणिताचें अंक ज्ञानाचें तांकां गिन्यान जावपाक जाय पयले दुसरे तिसरेक पयलेक तर ते नंबर कळपाक जाय त्या नंबराची जी मांडावळ आसा ती सामकीच भुरगे वाचपाक बेजारतात किंवा अंक करपाक घेवपाक बेजारतात इतले तरेन आमी तांकां हीं घेवन इतले पयशे फारीक करतात परिसर म्हूण घेतले बाबा आमचो गांवचो ग्रामीण भाग ह्या हाका मातूय संबंध नाशिल्लें परिसराचें पुस्तक भुरग्यांचे लेवल फर्स्ट स्टॅप सॅकण्ड स्टॅप मागीर घडये ताका एकाद्याक बाकीच्या जगाची वळख करूं येता पयलेंच जगार व्हरप आनी गांवचें कांयच ना इंग्लीश घेतलें जें भुरग्यांचें आमकां समजना ताच्याकय कठीण लेवलावेलें इंग्लीश भुरग्यांक शिकोवपाची पाळी आनी शाळेंत टिचरांक आमी कितें सांगप पालक म्हणून कितें वाचन दितात ते सांगपाचे मराठी भाशा अवांतर भाशा हिंदी तिंवूय पुस्तकां आमी घेवन पळयलीं जाल्यार बाबा एकूय पुस्तक जें बाह्य वाचन म्हूण अवांतर वाचन म्हूण जें आमी भुरग्यांक घरा कडेन शिकयतले जाल्यार हीं शाळेंतलींच पुस्तकां आमी शिकयलीं जाल्यार आमीच मास्तर जाल्ले बरे म्हणून हीं जीं आमी पुस्तकां घेतात ती तरी थोडी जरी ज्ञान मेळोवपाची किंवा तांची ज्ञानांत वृद्धी जावपाची ज्ञान वाडपाची अशीं उरपाक जाय आशिल्लीं पूण हो जो आमकां हो अणभव आयला ही गोष्टीची पुस्तकां म्हूण घेतलीं चित्रांचीं पुस्तकां म्हूण घेतलीं बल्तींच चित्रां तातूंतल्यान भुरगो आकृश्ट जावपाचो तीं केंद्रीत जावपा वटेचो भुरगो अचिबल जाता भुरग्याक तीं पुस्तकां नाका जातात आनी हे सांगता की म्हजो हो प्रोडक्ट बरो म्हजो तो प्रोडक्ट बरो आतां तर आमी ऑनलायन मागयलीं ऑनलयान मागयल्यार आवय सायबा ताज्याकय वायट परिस्थिती भायलीं कवरां दिसतात आनी भितर कांयच ना ही निव्वळ फटवणूक आनी तुमकां सांगपाक सोदतां भुरग्याक पालक म्हूण जेन्ना विकास करता तेन्ना तुमी खंयचें तरी एक बरें सजेशन घेवपाक जाय हें जर आमी दिसता म्हूण जर घेतलें जाल्यार दिसता तशें नासता म्हणून आमचे असले फसतात अशी ही आमचेर पाळी येता